ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल खेलने में यह अंतर है कि हम यह कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लगभग सारी ही लगभग कुछ कुछ ज़्यादा तो नहीं पर बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से भिन्न हैं हम देखते हैं कि ग्रामीण स्तर के बच्चों एवं शहरी स्तर के बच्चों में खेल को लेकर कुछ कुछ रुचि कम ही होती है ग्रामीण स्तर के बच्चों में लेकिन शहरी स्तर के जो बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी अधिक रुचियाँ हमें देखने को मिलती है खेल के प्रति उनका जो समर्पण भाव है काफ़ी अच्छा है और इसके पीछे यह रीज़न भी है कि उनको आसानी से सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं हम उसको उन लोगों को काफ़ी एक अच्छा मंच मिल जाता है खेल खेलने के लिए वहीं ग्रामीण स्तर की हम बात करें तो ग्रामीण स्तर में संसाधनों की कमी होती है जिससे बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है और बहुत ही मुश्किल से उस स्तर पर पहुँच पाते हैं और और एक खेल खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है आपको मेंटली फिज़िकली फिट होना होता है आपकी डाइट अच्छी होना चाहिए इसके लिए इसलिए हम सभी प्रयास करते हैं कि अच्छा हो